बिहार शिक्षा बेबस्थामे सरकार बहुत बहुत तरहके उपाय कऽ रहलै जेना पहिले इसकुलमे साइकिल सबके बेबस्था नहि देने रहै तहिना साइकिल सबके आब बेबस्था दै छै जाहिसँ बच्चा दूर दूरसँ आबै छै ओकरा आबै जाइमे परेशानी आब कम होइ छै ओ समयपर अपन इसकुल पहुँच जाइ छै एहिसँ ओकर कि छै पढ़ाइ लिखाइ नहि छूटै छै पढ़ाइ लिखाइ पूरा होइ छै साइकिलके साथ साथ आब आब सरकार लड़की सबके पढ़ाइलए पइसा दै छै हर लड़कीके हर लड़काके अलग अलग पइसाके बेबस्था करै छै जाहिसँ ओकरा काल्हिके डेटमे ओकरा शिक्षामे कोनो दिक्कत नहि होइ एहि तरहसँ ओकरा कोनो समस्याके सामना नहि करऽ पड़ै जाहिसँ ओकर शिक्षा रुकि जाइ सरकार आब बहुत तरहके हर चीज हर बेबस्थाके हिसाबसँ उपलब्ध कराबै छै साइकिलके साथ साथ एजुकेशन लाइनमे जे बच्चा पढ़ैमे तेज छै तकरा स्काॅलरशिपके बेबस्था केने छै बिहारके शिक्षामे समानता देने छै ककरो उच्च नीचके भेद भाव नहि देने छै मुख्य मुख्यमन्त्री कन्याके योजनाओ बनेने छै जाहिसँ सब सुकन्यावला देखे छी अहाँसब पढ़ाइ योजना एजुकेशन लाइन एहिसब तरहके बहुत तरहके बेबस्था सरकार आयोजित केने छै जाहिसँ बिहारमे शिक्षाके कोनो तरहके दिक्कत नहि भऽ पाबै